हिंदी आनी कोंकणी भाशेची लिपी सारकी आसा पूण हिंदी भाशा उलोवपी मनीस रोकडोच कोंकणी उलोपाक शकता दोनूय भाशा उलोपाक आनी बरोपाक सोंप्यो आसात दोनूय भाशेंत आपलेंपण आसा